हाँ जी हाँ हमको एक किलो चमेली के फूल क्रे करना है तो क्या रेट हैं अच्छा चलो ठीक है रेट से हमें मतलब नहीं है आप तो हमें एक किलो चमेली के फूल पैकिंग कर दें खुले फूल चाहिए खुले एक किलो पूजन के लिए एक किलो पूजन के लिए खुले फूल चाहिए घर घर सप्लाई कर देंगे आप क्या

हाँ हाँ हाँ पता हमारा तारबहार है सोहागपुर और एक किलो फूल है पेसी के लिए पहुँचा दो पूजन के लिए हमको चाहिए अभी सुबह हाँ हाँ हाँ और जो भुगतान हो हम कर देंगे क्यों भगवान की पूजा के मिलिए हम मोल भाव नहीं करेंगे है ना जो रेट आपका होगा वह रेट हम दे देंगे है कोई पूजन के लिए